हाँ नमस्ते जी जी जी जी बिल्कुल हाँ सब कुछ व्यवस्था है वही सब जो बनता है चाउमीन मोमोस ये सब खाना है सब कुछ मिलेगा आपको सब मीडीयम में मिलेगा

वही पचास रुपया प्लेट

अच्छा हाँ गर्मी है सब व्यवस्था है यहाँ पे

सब ठीक ठाक है सब शुद्ध है पाँच रुपये बोटल हाँ फ्रिज भी है हाँ है सब कुछ है अच्छा अच्छा हाँ सब ठीक है सब व्यवस्था है बिस्तर नहीं टेबल होता है ना हाँ आराम से पूरा होटल है रूम है हर एक व्यवस्था है रूम में हाँ

हाँ ठीक है मैम